हम जे साड़ी नेने रहिऐ ओ साड़ीके रङ्ग तऽ बहुत नीक रहै लेकिन ओ साड़ी ने बहुत जल्दी फाटि गेलै